जोंनि जायगायाव मैगं थाइगं मावोब्ला बिराद खस्थ'मोनो मानि हासार नांगौ आरो जोलै बायनांगौ जायगा नांगौ आरो जोङो मैगं थाइगंखौ फोसाबहैब्ला खामला मुजिराबो सोदेर नांगौ जाहैयो बाहाय जों बिराद खस्थ' मोनो हासार नांगौ आबाद थिलि मावनांगौब्ला बिसिबां जथन' लानांगौ जाना फैयो आरो दा बेखौनो मानसिफ्रा बुजिया दाम खमनि बिनानै जानो लुबैयो बिखौनो मानसिफ्रा रांखावरि खामायनांगौब्ला बेसेबां खस्थ' मोनो मैगं आबाद मावब्ला बेखौ मिथिया आरो मानसिफ्रा खायसे दा बिखायनो बे आबादथिलि मावग्राफ्रा बिराद दुखु गोनां बायदि जायो जों गोरिब मानसि नालाय बावनो थाइसे थाइनै थाखा मोनगोन होननानै जोङो बिखौ फाननानै जोङो न'खर सालानो थाखाय जों बेखौनो आसा खालामो आरो जोङो जानाय लोंनायाव जोंहा बिराद सहाय मोनो आरो जोंहा आबाद मावोब्ला गावनि आबादखौनो गावनो मावनानै लानो रोङाब्ला जोङो बिनि थाखायनो जोङो मावनांगौ जानानै फैयो दा बाहाय जोंहा रांखावरिबो गोनां जायो जेरै जोलै बायनांगौ हासार बायनांगौ हालएवनांगौ दा बेहायनो हालएवनायावनो जोङो खस्थ'मोनग्रोखायो आरो जोलै बायनांगौ मायसा दांनांगौ जथन' लानांगौ जेरै फिसाखौ खाङो बेखौ साबसिन खांनांगौ जाना फैयो जोंहा आबाद थिलिखौ दा बेखौनो मानसिफोरा बुजिनो नागिरा दा जोङो मावलायनानै नोंबो एसे आंबो एसे मावलायनानै जायोब्ला जोङो रांखावरिखौबो मोनगोन आरो जोंनो जों मावनाय आबादखौ जोंनो मोनजायो जोंनि फिथाइखौ दा बेखौनो आं बुङो नोंसोरो जोंबादि मावनानै आबादखौ जानांगौ आबाद मावोब्लासो रांखावरि फैयो आबाद मावोब्लासो जोंनि बर'हारिया नाम जायो गाव गावनि फालांगि मावनायानो गावनिनो असे आबाद थिलि मावोब्ला बयबो मोजां मोनो मैगं थाइगं माइ दै फाथो बेसर जोङो गासिबखौबो आबादखौ मावोब्ला जोंनो जों फिथायखौ मोनो गथ' गथाय जों रोंग'थि खालामनो हायो फोरोंनो हायो बि रांजोंनो आबाद मावनायजोंनो दा बेखौनो आङो बयखौबो मिथिजानो लुगैयो